हँ कहू हँ हँ हँ तऽ मधुबनीमे तऽ एहन सरकारीमे तऽ एहन नीक उपचार नहिए छै हँ ओतऽ तऽ मानि लिअऽ बहुत दिक्कत करै छै सरकारी प्राइवेट तऽ ठीक ठाक छै प्राइवेटमे तऽ पइसे बहुत लगै छै तैओ कि करबै अहाँके मधुबनीके लिए सरकारीमे जाके देखि लिऔ मधुबनीमे एक सदर हॉसपिटल छै ओतऽ एक जाकऽ देखि लिऔ ओतऽ अगर नीक डॉकटर भेटि गेल तऽ ओतऽ करबा लेब आओर नहि भेटल तखन तऽ अहाँके मधुमा सकरीमे निरञ्जन डॉकटर जे आओ पिआस ग्लोबल हॉसपिटल छै एनाहिए बहुत तरहके मने डॉकटर मनोज कुमार छै एनाहिए बहुत तरहके छै सरिसव पाहीमे सन्जीवनी छै मधुबनीमे ओतऽ जाके एकबेर प्राइवेटमे जानकारी लऽ लेब हम तऽ सएह कहब पहिले सरकारीमे चेक कऽ लिऔ सरकारीमे भेटि गेल तऽ भेटि गेल आओर ने मधुबनी एहन तरहके तऽ बढ़िआँ विकास तऽ नहि केलकै लेकिन तैओ भऽ गेलै तऽ एकटा मधुबनीमे एकटा मधुबनी मेडिकल कॉलेज खुजलै प्राइवेट सँस्था छिए हँ ओ आधा गवर्नमेन्ट छै आधा प्राइवेट छै ओहिमे जँ डॉकटर एकटा डॉकटरके नाम हम सुनै छी डॉकटर नटवर लाल एकटा मधुबनी मेडिकल कॉलेजमे डॉकटर छै जे नीक डॉकटर छै हमहूँ हुनकासँ देखेने रही तबिअत किछु खराब लीवर तीवर बढ़ि गेल रहै तऽ मोटा मोटा दवाइ खएलहुँ तब एहन तरहके ठीक नहि भेल फेर हमरा दरभङ्गामे जाके डॉकटर भोला नायकसँ हमरा देखबऽ पड़ल तऽ हम ओतऽ जाकऽ देखेने रही हँ अहाँके इच्छा अइ मधुबनीमे कॉलेजमे जाकऽ कराएब तऽ देखल अइ डॉकटर नटवर एकटा नीक डॉकटर छै एकटा एके लाल दास छै एके लाल दास छै बूढ़ा छै बड़ा टेटिआहा छै ओ जल्दी गप्पो नहि सुनैत रहै छै ओ पेशेन्टके जल्दी देखबो नहि करै छै हम एकटा हमर एकटा प्रमोद सर छलथि हुनका हम चारि दिन लऽ कऽ गेलहुँ डॉकटर एके लाल दास लग चारू दिन घुरि घुरिके अएलहुँ तऽ फेर काल्हिके बाद अहाँके परसूखन गेलहुँ तऽ फेर डॉकटरसँ देखेलहुँ तऽ ओ भेल तऽ ओ देखलकनि सेहो गेलहुँ एगारह बजे तऽ ओ साढ़े तीन बजे करीबमे ओ देखलकनि एहन ओ डॉकटर बेक़ूफ डॉकटर छै एकदम मरीजके मतलब मरीज तऽ बहुत बहुत दूरसँ अबै छै ओकर तऽ काज छै देखनाइ कि ओकरा देखि लेबाक चाही से ओ नहि देखलकै अहाँके सएह हम कहब देखिऔ मधुबनी मेडिकल कॉलेजमे जाके एकबेर देखिऔ भेटि गेल तऽ अहाँ अपन चेक करबा लेब भऽ गेल तऽ ताहि दुआरे जाउ एकबेर चेक करिऔ आओर कहू आओर आओर कि जानकारी हेलो आओर कहिऔ कि जानकारी आओर कहू चलू ठीक छै अहाँ ओतऽ जानकारी लिअऽ तकर बाद अहाँ बताएब हमरा